हलो जी

जी हाँ बोलिए

अच्छा कब आना है भैया आपको देखिए बीक ऑफ रहता है बुधवार के दिन क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बाक़ी दिन भी रहती है बट संडे को जज़्यादा रहती है तो बीक ऑफ ओनली बुधवार को रहता है तो अगर आप हाँ वीक ऑफ में आप विज़िट कर सकते हैं उसमें क्या भीड़ आपको मिलेगी नहीं बिल्कुल भी फिर आप टोटल आप का वही बच्चों का ही रहगा नहीं नहीं आप जिस हिसाब से डेट बुक करेंगे उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे जी जी जी बिल्कुल जी हाँ खाने पीने का पूरा इंतेज़ाम है यहाँ हाँ ओके वैसे तो ऐसे पर पर्सन तो काफ़ी महंगा पड़ता है सत्तर रुपये पर प्रति पर्सन बट क्यूँकि ये इस्कूल का मामला है तो हम उस हिसाब से फिर हिसाब से फिर अच्छा सॉरी कॉलेज का हाँ हाँ वही उस हिसाब से फिर हम कर लेंगे मैनेज आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा म्यूज़ियम आ कर थोड़ी देर के लिए आपको बाक़ी सारी चीज़े यहाँ पर समझा दी जाएंगी और आप डेट फिक्स कर जाइएगा बुक कर जाइएगा तो हम उस हिसाब से फिर आपको बता देंगे बाक़ी सा सारी चीज़े अच्छा ओके ओके जी

ठीक ठीक ओके ओके ठीक थैंक यू